आंनि जिउआव आं आंनि मान सनमानखौनो बेसेन गोनांसिन होननानै सानो मानो होनोब्ला जिउआव सासे मानसिया मोनसे गोसोम दाग थायोब्ला बे दागखौ खोमोरनो थाखाय नोंनि हाजार हाजार दिन थांबाबो नों बे दागखौ खोमोरनो हायाबो जानो हागौ नाथाय नोङो ओ धोन सम्फुथिखौथ' नों खामायनो हागोन नाथाय नोंनि बे थांफिननाय मान सनमानखौ बा खोमानांनाय मान सनमानखौ नोङो बायनोबो हाया आरो सोरजिनायावबो नोंहा बुहुथ टाइम लायो बेनि थाखायनो आङो आंनि मान सनमान आंनि सिनायथिखौ आं आंनि जिउआव बेसेन गोनांसिन होननानै आं सानो सासे मानसिया मान सनमान थायोबानो गासिबो गासिबो बेनि बेहा दंजोबो होननानै आं सानो बिदि नङाखि सासे मानसिनाव धोन सम्फुथि थाबानो मान सनमानआ थायो माखासे धोन सम्फुथि गोयै मानसिनावबो मान सनमानआ थायो बेनि थाखायनो आङो गावनि मान सनमानखौनो बयनिफ्रायबो बेसेन गोनांसिन होननानै आं आंनि जिउाव सानो